हाँ आप साइकिल बेचने वाले हैं क्या आए आप साइकिल बेचते हैं कौन कौन सा साइकिल रखे हुए हैं अच्छा हीरो का कितना पड़ता होगा

कैसा सामान देंगे उसमे अच्छे सामान देंगे कि घटिया सामान उ देंगे

और एक अच्छा अच्छा आ एटलस एटलस भी है क्या एटलस एटलस कंपनी का उसका क्या क रेंज है फ़िर भी एक नय फ़िर भी उ एक ए एभरेज बताइएगा न छः हज़ार पाँच सौ अच्छा सामान कैसा रहेगा उसमे मोटरकार्ड वगैरह रिम वगैरह टायर वगैरह एक नम्बर एक नम्बर एक नम्बर सामान मिलेगा न अरी उसका उसका टायर अने कैसा कितना दिन का गैरेंटी होगा उस पर

कितने दिन बाद कितने दिन बाद मरम्मत करेंगे अच्छा कुछ उ उधार उधार नहीं मिलेगा कुछ उसमें हाँ हाँ हाँ

अच्छा अच्छा तो तो हम क्या करें आपके दुकान पर आएँ क्या आए हाँ ई त बात है जो अपने नज़र से देखने बाद हीं ठीक रहेगा

अच्छा ठीक है ठीक है देखते हैं तो वहीं आ जाते हैं